पहिने हम की रहियै एखन हम ओकरा महसूस करय छियै जे पहिने हम की रहियै आओर एखन की रहिए पहिने हम पहिने हम एहन मन्दबुद्धिके रहियै खराब एहन मन्दबुद्धिके खराब रहियै जे हमरा अपने ओइ मन्दबुद्धिसँ बड़ा घृणित रहियै लेकिन जब योगके अभ्यास हमरा भऽ गेल तब आब एहन बदलाब आबि गेल हन एहन बदलाव आबि गेल जे आब हम समझय छियै जे हम की छियै हम की छियै हम आत्मा छियै हमर पिता परमात्मा छथिन आओर कोइ विशेष तरहके परिस्थिति अबय छै तऽ वएह परमात्माके हम योगमे चलि जाइ छियै वएह परमात्मा हम्मर सब काम करा रहलखिन हन किएक तऽ योग एहन चीज छै योग दू तरहके होइ छै एगो योग होइ छै ओकरा कहय छै जे देहके शरीरसँ के से योग लगबै छै आओर एगो हमर आरके योग छै एखन परमात्मासँ तऽ योग शरीरके से जे लगबय छै शरीरके जेना पयरके कन्धापर रखऽ दुन्नू हाथ फैलाबऽ गिरबऽ पयरके आगू पीछे करऽ ई शरीरके लिए छै योग दू प्रकारके होइ छै ओ शारीरिक योग छै आओर एखन हमर योग छै परमात्माके साथ जोड़ना हम जे आत्मा छियै से आओर परमात्मा दुन्नूके मिलन मिलान होइ छै मिलन होइ छै तऽ अइ योगमे की होइ छै जे आत्मा पवित्र बनय छै आत्माके कोइ शान्ति आबि जाइ छै आत्माके शान्ति आबि जाइ छै आओर सुखके फील हुअए लगय छै आओर आत्माके जे ओ परखट चढ़ल छै पापके ओ साफ होइ छै ई परमात्माके योगसँ छै आओर ओकर आयु बढ़य छै आओर योगके शरीरसँ की होइ छै जे आत्मा तऽ ज्योंके त्यों छै कालाके काला बनल छै आओर शरीर ओकर तन्दुरुस्त होइ छै शरीर ओकर तन्दुरुस्त होइ छै ओ बढ़िआँ ओकर शरीर बनय छै लेकिन तै कहलहुँ जे योग दू किसिमके होइ छै एगो शारीरिक योग होइ छै आओर एगो आत्मा परमात्माके मिलनके योग कहल जाइ छै दू किसिमके योग छै जेना हमसब एखन परमात्माके जानि गेलहुँ जानिके हुनकासँ योग बढ़ा रहलहुँ हन आओर अइमे की हमरा एखन महसूस बुझाइए जे आत्माके चमक आबि रहलइ हँ दोसर जे हमर उम्मीद जे रहय से किछु बढ़ि गेल हन किएक तऽ हम एक बेर मरिये गेलहुँ रहऽ लेकिन फिर हम जिन्दा भऽ गेलहुँ अच्छा तेसर कए बेर हम्मर एक्सिडेंट भेलहुँ हन लेकिन एक्सिडेंटमे हम बचि बचि गेलहुँ वएह परमात्मा बचेलखिन एक एक बेरके तऽ एहन एक्सिडेंट भेलहुँ जे मत पुछू हम अपने नहि जानय छी छओ बजेके एक्सिडेंट आओर ग्यारह बजेमे जाकऽ आँखि खुलल कहाँ रहियै से हम कोइ पता नहि ई परमात्माके काम छनि बुझायल की जेना लागल ठोकर आओर हमरा कोइ ओ उठा लेलक तऽ योगेके द्वारा हमरा सारा काम काज एखन भऽ रहल अछि योग ही दुनिआँमे सबसँ सबसँ बड़ा चीज छै योगके जे करय छथिन एक शारीरिक योगसँ तऽ हुनकर शरीर हट्टा कट्ठा आओर खूब मने बढ़िआँ तन्दुरुस्त रहय छनि आओर हमरा अरके एखन योग छै परमात्माके द्वारा तऽ परमात्माके द्वारा योग छै जाहिसँ हमर आत्मा साफ सुथरा आध्यात्मिक लाइनमे चलि रहल हन साफ सुथरा बनि रहल अछि जेकि हम अपन घर जा सकब हँ खोलियौ तऽ तऽ कहयके मतलब योग सबके लगबयके चाही चाहे शारीरिक योग होइ या ई परमात्मासँ योग होइ योग योग छै योगके बिना मनुष्य कोइ कामके नहि कोइ कामके नहि